मुंहिंजे हिसाब सां सिंधी भाषा पे पंहिंजे राज्य जी सांस्कृतिक पहचान में चङी भूमिका निभाईंदी आहे सिंधियुनि जो हिकु सभिनी खां वॾो त्योहार आहे चेटीचंड इहो चेटीचंड जो जुलूसु सभिनी खां शानदार ऐं सभिनि खां पहिरीं अजमेर में शुरू थियो आहे अॼु जी तारीख़ में अजमेर में थिअण वारो चेटीचंड जो जुलूसु एतिरो मशहूरु आहे की हिनखे ॿाहिरि ॿाहिरि ॾिसण लाइ माण्हू ईंदा आहिनि ख़ासि तौरु सां सिंधी जेके नौकिरी या ॿियनि कमनि लाइ ॿाहिरि रहंदा आहिनि फोरन में रहंदा आहिनि उहे बि हिते अची करे जुलूस में शामिलु थींदा आहिनि बिजनस इयं जुलूसु संत कवर राम मंडल मां जीव था बैल गाॾी में शुरू थियो हुओ त हिकु झाकियूं निकिरंदियूं हुयूं अॻियां ॿहिराणो जो लाल साहिब जो ॿहिराणो निकिरंदो हुओ ऐं हुनजे पुठियां हिकु झाकी हूंदी हुई ऐं झाकियूं बैलगाॾी में निकिरंदी हुयूं अॼु जी तारीख़ उहे जुलूसु जेका हिकु या ॿिनि टिनि जॻह झाकियुनि जो वार जुलूसु अॼु जे टाइम में पंजाह सठि ताईं पहुची विंदो आहे ऐं हुनजे हिसाब सां शहर खे प्रशासन खे हुनजी व्यवस्था करिणी पवंदी आहे ऐं हुन जुलूस जी तयारियूं पहिरीं खां शुरू थी वेंदियूं आहिनि ऐं जुलूस खां पंद्रहनि ॾींहंनि खां पहिरीं तरह तरह जा प्रोग्राम थींदा जीअं बि शहर में सभु सान सिंधी संस्था हुन में पार्टिसिपेट कंदियूं आहिनि त हिन हिसाब सां सिंधी जो सभिनी खां जेको चेटीचंड आहे हिकु जुलूस जी पहचान थिए जो टूरिस्ट जे हिसाब सां बि हिनखे हिकु तरह सां अजमेर जुलूस खे मञियो वेंदो आहे अजमेर जे अलावा जयपुर में बि निकिरंदो आहे पर जयपुर महानगर आहे त हुन हिकु लिमिटेड एरीए में उहो निकिरंदो आहे बाक़ी अजमेर जो जुलूसु पंहिंजे हिसाब सां उहो अलॻि आहे हिनजे अलावा सिंधी कल्चर पहनावो वग़ैरह परिया खां नज़र ईंदो आहे राजस्थान में मारवाड़ी जे अलावा ॾिस सैकेंड नंबर जंहिंखे मञियो वञे थो हुन में सिंधी जो सिंधी जुलूसु वग़ैरह हुन में वैल्यू रखंदो आहे